हॅलो गूड आफटरनून

कसली हय जाय म्हणल्यार ह्या दिसांनी मेळना ती ती चवथी कडेन ऑगस्ट ते सप्टेंबर म्हणल्यार आतां लीलज आसा आनी आबोंली तशें करून आबोंली म्हणल्यार गांवठी तेमी तेमी बाजारांतल्यान हाडून आमचे कडेन दवरतात

शेंवती आसा कोणाक जाय आबोंल्याचो ते त्री हंड्रेडा विकता दिसता म्हणल्यार आमचे कडेन तेमी त्री फिफ्टी दवरला

हय कितलो आसा हरशीं आं हय मेळटा

हय वासा म्हणल्यार आबोंली वासा येवपा शकना वासाची शेंवती बी हय तेंमचो हार जाता हार चल जाता तुमकां आं बरें

तो सिक्स हंड्रेड सेवेन हंड्रेड बी

फुलांचेर डिसकावंट म्हणल्यार मातशें मुशकील अशें म्हणल्यार आमी दिता फोर हंड्रेडा हय फोर हंड्रेड म्हणल्यार दिता आमी हय आसा फाल्यां येल्यार मातशीं फ्रेश मेळटली आतां मातशीं दनपार अशी जाली न्हय फाल्यां मोर्नींग येल्यार मोर्नींग येल्यार चड फ्रेश अशें नवाक आठांक अशें हय आतां पासून आयल्यार जाता म्हणल्यार तो गाडी येता ती म्हाल येता तो बेगीन येता न्हय आं थेंक यू आं